ओ अहाँ शिवम बाजै छी बहुत अहाँके बारेमे नामसब सुनै छी हम तऽ मुजफ्फरपुरसँ बाजि रहल छी कनी हमरा बताएब एतौका वातावरण सब किएक एना छै मौसम किएक एते मतलब बदलि रहल छै एहिसबके बारेमे सुनलहुँ जे अहाँ बहुत बड़का एगो साइन्टिस्ट छी

वातावरणके वजहसँ नहि होइ छै वातावरणके वजहसँ एतेक मतलब बीमारी सब फैल रहल छै जे एखने हालमे देखबे कएली एखन बीमारसब बुखारसब लऽ कऽ एतेक परेशान छलै एना जे गन्दगी रहतै एना जे पर्यावरण रहतै तहन तऽ बहुत लोक ने बीमार पड़तै एकर तऽ किछु नहि किछु तऽ उपाय

एकर की उपाय कएल जाइ किएक तऽ ई वातावरण लऽ क तऽ फेर किछु तऽ किछु एकर सुझाव देल जेतै ने जे आखिरमे फेर इन्सान एहिसब चीजसँ कोना बचतै हम तऽ मुजफ्फरपुरमे छी मुजफ्फरपुरके बहुत तरहके परेशानी देख रहल छी एहिमे एनवायरमेन्ट लऽ कऽ पर्यावरण लऽ कऽ ठीक छै तऽ चलू हम वातावरणपर धिआनमे राखिके हमसब कोशिश करबै जे भाइ सहीसँ सुधार होइ सही वातावरणमे मतलब सब बीमार आदमी सबके बचाबैके रहै ठीक छै ठीक छै कोशिश करबै जे एना कोइ बात नहि होइ ठीक छै ठीक छै धन्यवाद